हैलो अंजी अंजी बोल्ला दे आं ठीक ऐ कोई गल्ल निं किन्ने चाहिदे सनाई ओड़ो बक्खरी बक्खरी भांति दे राजमांह् न साढ़े कोल भद्रवाही न अस्सर बग्गर राजमांह् होर बी बथ्हेरे न जेह् नेहं तुसें चाहिदे होन लाल राजमांह् किश चिट्टे बी होंदे राजमांह् भाव बक्खरा बक्खरा सभनें दा अंजी अंजी तुस अपने पोस्ट ऑफिस दा एड्रैस देई ओड़ेओ अस पजाई ओड़गे कोई पर ओह्दे पैसे तुसें पैह्लें देने पौने ठीक ऐ जी